हैलो हैलो बस ठीक ऐ गल्ल एह् ऐ की मिगी गुस्सा ना बड़ी जल्दी चढ़दा ऐ मेरा दमाग बड़ा खराब रौहंदा ऐ जेल्लै बच्चे अच्छा जेल्लै बच्चे तंग करदा ना मिगी ना बड़ो गुस्सा चढ़दा ऐ ते मेरा दमाग खराब होई जंदा मेरा मूंह् लाल होई जंदा अच्छा पैह्ली गल्ल ऐ कि अच्छा अच्छा आं अच्छा अच्छा ठीक अच्छा आं ठीक ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ